हॅलो आमकां एक टॅम्पो ट्रॅवलर नाजाल्यार अशी व्हडली गाडी एट सीटर टॅन सीटर आमकां ट्रिपी खातीर जाय आशिल्ली फॅमिली ट्रीप चडशीं जाण्टींच लोक आसतलीं सो तांकां कम्फटेबल अशी गाडी देवळां भोंवडावपाक फोंडा सायड नाजाल्यार विदीन गोवा अशे एक दीस फूल डे ट्रीप करपा खातीर जाय आशिल्ली तुमी कितले पर्यंत कसली गाडी सजॅस्ट करूंक शकतात आनी चड उंच आशिल्ली नाका कित्याक जाण्टेल्याक चडपाक त्रास जाता ऑलसो फूल डे हातू ट्वॅण दोन हजार पांच हजाराक कितले रेटी भितर बसतली हेंय बी तुमी आमकां सांगूंक शकता कित्याक अकॉडिंगली आमी मागीर थारावंक शकतलीं म्हणजे आमकां टॅन सीटर कशी एडजस्टेबल जाय पडटली ती